नमस्कार सर बोलिए जी जी हमारे यहाँ देखिए हमारे पास जो बच्चे पाँच से दस साल और दो से तीन साल और तीन से चार साल सब हर प्रकार के बच्चों के कपड़े रखते हैं आपको किस साल के बच्चे का कपड़ा चाहिए हाँ जी जी मिल जाएगा जीन्स देखिए कॉटन देखिए कॉटन तो बहुत बढ़िया बढ़िया है ठीक है एक जीन्स सेट है ठीक है और भी है लोवर है गंजी है टीशर्ट वग़ैरह सब कुछ है जो आपको चाहिए देखिए उस्कूल ड्रेस का तो बनवाना पड़ेगा चूँकि हमारे यहाँ जो कपड़ा है वह बनकर आता है अगर से आप ऑर्डर दे देंगे तो भी बनकर आ जाएगा जी जी

देखिए इस टाइम तो एक सौ सत्तर रूपये मीटर चल रहा है बच्चों का जो शर्ट का और पेन्ट जो है उसका दो सौ बीस चल रहा है छोटी बच्ची के लिए चाहिए तो देखिए आधा मीटर कम से कम आधा मीटर तो ज़रूर लगेगा नहीं नहीं हाँ तो रेडीमेड ही मिलेगा भैया आपको तो वही मान लीजिए अस्सी रूपये लग जाएँगे आपको जी दोनों को मिला कर पेंट और सर्ट अगर सिलवा रहे हैं दोनों को मिला कर डेढ़ सौ पड़ेंगे एक बच्चे के

दो शीट कपड़ा नहीं आपको पता है तो आप ले लीजिए ना कितने हम बता रहे हैं आप ना तीन साल की बच्ची है तो आधा मीटर लगेगा आधा आधा मीटर का ले लीजिए हाँ आठ साल की है तो उसका तो नाप लेना पड़ेगा आपको और भी है बहुत प्रकार का यह देखिए आप अब ऐसे कैसे हम बता सकते हैं आएँगे आप देखेंगे क्वालटी देखेंगे अच्छी अच्छी क्वालटी वाला है हाँ रेड कलर ब्लू कलर तो है बट आपको हमको लगता है जो मार्केट में बहुत अधिक बिक रही तो ब्लैक और ब्लू कलर है जो ज़्यादा चल चल रही है जी जी हाँ लेडीस हाँ लेडीस के लिए भी मिल जाएगा

हाँ सब मिलेगा क्या चीज़ फिर से बोलिए ठीक है ठीक है आइए जी